मां सिंधीयुनि खाधनि जे अलावा ॿियनि गुजरातियुनि या ॿिए ॿी कोई संस्कृती जे खाधनि खे ठाहिण लाइ बि ट्राई आहे जीअं की मां खमणु ठाहियां इडली सांभर डोसा इहे वग़ैरह ठाहियो आहे इडली संभार मां ठाहियो आहे की चांवरनि जो अटो पीसे करे हुनजो इडली ठहंदो आहे ऐं दाल वग़ैरह में ॾाढो कुझु मां हुन में एड करे विझंदी आहियां जीअं की दाल थोरी टेस्टी थिए इडली सांभर सभु कोई पसंदि कंदा आहिनि ॿार वॾा मीडियम सभु कोई पसंदि कंदा आहिनि इडली सांभर हुनखे ठाहिण लाइ थोरो टाइम लॻंदो आहे पर ॾाढो सुठो ठहंदो आहे इडली सांभर में सांभर जे लाइ मां स्पेशली वघार में वधीक ध्यानु ॾींदी आहियां जीअं की राई थी वियो मिर्च थी वियो उनखां पोइ कड़ी पतो थी वियो हुनखां पोइ हींग थी वई उहो वघारण में मां थोरो वधीक ध्यानु ॾींदी आहियां हुनजे करे दाल थोरो टेस्टी ठहंदी आहे उनखां उनखे दाल खे ठाहिण लाइ मां पहिरां ई दाल खे कुकर में बाफ़े रखंदी आहियां उनखां पोइ मां उन में दुधी टमैटो वग़ैरह हुन में विझंदी आहियां जे था अॼे था उनखां जंहिंजे करे दाल वधीक स्वादिष्ट ठहंदी आहे इडली सांभर सभु कोई पसंदि कंदो आहे